موجودہ رجحانات سے جڑے رہنے کے لیے ہم مختلف جگہوں پر جاتے رہتے ہیں جیسے کہ ہمارے علی گڑھ میں ہی ایک گیلری ہے وہاں پر آئے دِن آئے دِن نمائش لگتی رہتی ہے فوٹو گرافی کی اور بھی چیزوں کی یہاں نمائش لگتی رہتی ہے یہاں پر طلبہ آ کر اپنی اپنی کارنامے دکھاتے ہیں اپنی اپنی جو اُنہوں نے اچھے اچھے کام کیے ہوتے ہیں جیسے کہ مان لیجیے آرٹ اینڈ کرافٹس ہے یا کوئی تصویر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو وہ یہاں پر نمائش میں لوگوں کو دکھاتے ہیں تو ہمارے علی گڑھ میں طلباء آتے ہیں اور اِس گیلری میں اپنی چیزوں کو آ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور ہم اِس چیز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں علی گڑھ میں ہی نہیں کئی جگہ ہم جاتے ہیں جیسے کہ ڈہلی ہے ڈہلی گیلری میں بھی ہم گئے ہیں کئی بار وہاں پر بھی لوگوں کی اچھی اچھی چیزیں دیکھتے ہیں ہم اور اُس کو اپنے کیپچر کرتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اِن سب چیزوں کو ہم اِن جگہ پر جاتے ہیں شرکت کرتے ہیں وہاں پر ہم جو موجودہ جو موضوع ہوتے ہیں اُن سے رابطے میں رہتے ہیں